नमस्ते मैम नमस्ते मैम आपकी बात रोड कंडक्टर से हो रही है रोड कंट्रैक्टर से हो रही है आपको मेरे यहाँ काम करना है अब के मेरा प्रोजेक्ट पास हुआ है रोड बनवाने का तीस किलोमीटर बनवाना है क्या मेरे यहाँ काम कर सकती हैं आपको आपको चार साै रुपये आठ घंटे का मिलेगा चार सौ रुपये आठ घंटे का काम करने का मिलेगा ठीक है छः सौ ले लेना ठेका देंगे छः महीनों में कंप्लीट करना है तीस किलोमीटर ठीक है कंप्लीट कर देंगे

एक करोड़ का ठेका मिलेगा

समान हमारे तरफ से दिया जाएगा

हाँ वर्कर को जितने हैं सबको इकट्ठा कर लेना हाँ कम कम कम से कम सौ आदमी रहना चाहिए

छः महीने में रोड कंप्लीट होना चाहिए

हाँ हाँ आपको एडवांस कर दिया जाएगा पेमेंट ऑनलाइन ले लेती हैं पाँच लाख कर देते हैं ठीक है ठीक है कर देंगे नमस्ते मैम